नमस्ते अच्छा क्या कहीं चोट ओट लग गई थी क्या अच्छा हाँ हाँ कितने साल का है पेसेन्ट कितने साल का है पेसेन्ट नहीं अगर आप आ पाएँगे तो हॉस्पिटल का नियम हर जगह नम्बर लगता है अगर फ़ोन से जानकारी करते तो आपका नम्बर हाँ फ़ीस तो हर जगह का रूल है नम्बर वन अरे आप आइएगा तो हम जो भी होगा बताइएगा हम वहीं पे हल कर देंगे सब कुछ फ़ीस भी आपकी हम कम कर देंगे अरे पेसेन्ट कितने साल का है अच्छा ठीक है लाके दिखाइएगा हॉस्पिटल में जैसा होगा फिर उस हिसाब से बताएँगे आपको हम कितनी इनकी दवा चलेगी कब तक चलेगी क्या हुआ है हाँ हाँ काउंटर वही पे रहता लड़का उनसे बात करिएगा या नम्बर तो है ही है बात बात कर लेना आप हम हॉस्पिटल में मिल जाएँगे आपको नहीं कन्टिन्यू रहते हैं

नहीं नहीं आइएगा वहीं हाॅस्पिटल में मिल लेंगे ठीक है ठीक ठीक ठीक